बिहारमे एगो सबसँ महत्वपूर्ण स्मारक हइ शेरशाहके मकबरा आओर जे शेरशाह बनेले रहलै शेरशाह शूरी जे एक महान योद्धा रहलै कुशल शासक रहलै जे बिहारके बहुत अच्छासँ विकास कैले रहलै ओकर सुधार सब बहुते रहलै जाहिमे प्रशासनिक सुधार रहलै न्यायलय सुधार रहलै आर्थिक सुधार सब कैले रहलै किसानके सम्बन्धमे भी ओ बहुत सारा सुधार कैले रहले शेरशाह सूरी एगो बहुत महान रहलै ओकर लड़ाई होले रहलै बाबरके साथ हुमाँयूके साथे जाहिमे उ हुमाँयूके हार होल रहलै तऽ ओइके बाद बिहारमे शेरशाह सूरीके शासन स्थापित होल रहलै आओर शेरशाह सूरीके मकबरा सासाराम बिहारमे हइ जे एगो एकदम महत्वपूर्ण स्मारक हइ जेकरा लोग जगह जगहसँ लोग घूमैके लेल जाइ छै बड़ी आकर्षक जगह हइ हमर तऽ ख्याल है कि अहाँसब भी जाउ ओहि जगहपर घूमू शेरशाह सूरीके स्मारकपर ओ काफी अथी हइ एहिके बाद पटनामे आओर भी सारा गोलघर हइ म्यूजियम हइ जाहिमे बहुत सारा पुराना पुराना नेता सबके सामान सब राखल हइ उ सबके देखैसँ की होइ छै की हमरा सबके प्राचीन इतिहासके बारेमे जानकारी मिल जाइ छै ओइके जैसे गोलघर भी हइ ओकर निर्माण तऽ सबसँ पहिले अन्नके लेल ही करायल गेल रहलै अन्न रखैके सुविधा नहि रहलै बिहार सरकारके पास की होइत रहलै की बाढ़िके समयमे या फिर कभी कभी अकालपर जेतै देशमे तऽ ओ की होइ छै की ओइमे अगर अहाँ अन्न जमा करके रख देल जाइ छै आओर उहे अन्नके उपयोग आपातकालीनमे कैल जाइ छै जब देशमे आपातकालीन भूखमरी ई सब आ जाइ छै तऽ सरकार अय सबपर ध्यान देलै है जिसके वजहसँ गोलघरके निर्माण करबेले है ओइके बाद पटनामे आरो हनुमान जीके मन्दिर हइ उ मन्दिर काफी फेमस हइ बड़ा ओय मन्दिरके महत्व हइ हनुमान मन्दिरके हनुमान जीके मन्दिरसँ बहुत सारा ट्रस्ट भी चलै छै जाहिमे हनुमान मन्दिरके तरफसँ अस्पताल हइ इसकुल हइ ई सब हइ की ई सब जगह बहुत फेमस हइ बिहारमे इसबके महत्व भी बहुत जादा हइ ई सबपर घूमै जाउ आनन्द लू अपना बच्चा सबके बताबू की ई सब कैसे महत्वपूर्ण है तबे ने बिहारके संस्कृतिके बारेमे आदमीके पहिचान बढ़तै